हमर पसन्दीदा अखबार अपनेके हिन्दुस्तान अछि ओना अखबारके तऽ आब मार्केटे खतम भेल जा रहल छै आब तऽ लोक अपन हाथेमे रखने रहैए सबटा खबर लेकिन जखन युग रहै तखन तऽ बेसी एकरे हिन्दुस्तानके आओर हिन्दुस्तानके अपनेके लेख बहुत बढ़िआँ रहै छै आओर अपनेके विज्ञापन कम रहै छै ओना अपनेके जागरणो नीके छै लेकिन विज्ञापन ओकरामे बेसी आबै छै ओ बिजनेसवला चीज ओकरामे बेसी रहै छै दुनु लगभग पसन्दीदा यऽ प्रथम अपनेके हिन्दुस्तान आओर दोसर अपनेके दैनिक जागरण जे दुनू सुपौलमे छै या हमर अथी यऽ हिन्दुस्तानके अपनेके पेपरो बढ़िआँ रहै छै ओकर पुरा छलछल करैत रहैत छै पेपर तऽ देखहोमे नीक लागै छै